आमच्या रांदचे कुडींत आतां जीं नवीं उपकरणां आयल्यांत तीं म्हणल्यार जीं सगळ्या आधुनीक रांदचे कुडींत आतां जीं अवेलेबल आसात तीं म्हणल्यार मिक्सर ओवन चिमनी हब ग्रांयडर इंडक्शन गॅस सिलेंडर हीं सगळीं हीं उपकरणां येवचे पयलीं आमचें घरांत चुलीर रांदप जातालें चुलीर रांदप म्हणल्यार खूब त्रास भायल्यान वचून आवयक लांकडां हाडचीं पडटलीं तीं लांकडां सुकवन दवरचीं पडटालीं मागीर त्या लांकडांचो उजो घालप आनी त्या उज्याचेर जेवण करप तितलें इझी नासलें सोंपेंय नासलें मागीर तो उजो पेटोवपाक खूब तांकत लागताली आनी पेटलो म्हणटकच मागीर ताचो धुंवर सगळे घरभर जातालो ती करपाक धुंवर भायर सोडपाक एक तेन्ना चिमणी आसताली पूण ती तितली काम करनासली घरांत सगळे काळे धुंवर जावन काळें जावन पडटालें बट त्या जेवणाची रुचय तशीच वेगळी आसली मिक्सर ग्रांयडर तेन्ना नासले पूण तेन्ना आशिल्लो रगडो फातराचो रगडो आवयक खूब त्रास जाताले तो रगडो घुंवडवन मिरसांग वांटपाक आज तें काम एक बटनाचेर जाता पूण त्या रगड्या वयली आळेणाची चवूच वेगळी तशेंच बाकीचीं जीं उपकरणां आसात म्हणल्यार ओवन जावं इन्डक्शन त्या वेळार फक्त हें काम चूल करताली